हलो सर मां जवान गैस सर्विस ते ॻाल्हाए रही आहियां सर मुंहिंजो गैस बुकिंग नम्बर आहे हिकु सत चार पंज पंज मां तव्हां खे गैस बुक करायो सिलेंडर बुक करायो हो मूंखे ॼाण हुई कि सिलेंडर हिकु ॿिनि ॾींहंनि में डिलीवर थी वेंदो आहे पर ॾाढी मायूसी थी छो त अॼु हफ़्तो थी वियो आहे ऐं मुंहिंजो गैस मूंखे डिलीवर न थियो आहे मां ॼाणण थी चाहियां इनजे पुठियों कारण छाहे छा मुंहिंजी मुंहिंजे पारां काई परेशानी रही आहे या एजेंसी जे पारां काई परेशानी रही आहे छो त जेको असां विश्वास विहारे वेठा आहियूं तव्हां जे प्रति कि असांखे हिकु ॿिनि ॾींहंनि में गैस सिलेंडर मिली वेंदो त उहो पूरो न थियो आहे उनजे करे ॾाढी थोरी मायूसी थी मां गुज़ारिश कंदसि कि पहले त मुंहिंजो सिलेंडर मूंखे डिलीवर करण जी कोशिश कयो ऐं हीअ देरी थियण जे कारण खे थोरो सुधारण जी कोशिश कयो ताकि ॿिया कस्टमर परेशान न थियनि